मैंने कुछ दिन पहले एक हेडफ़ोन खरीदा था वह बहुत अच्छी तरह तरह से चल रहा है उसमें बहुत अच्छी आवाज़ आती है और उसका चार्ज भी बहुत बढ़िया चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है वह हेडफ़ोन बहुत अच्छा है और वह कभी बंद नहीं हुआ है